महिमा एजेन्सी से बात कर रही हैं क्या टूरिस्ट मैम मैं भेपाल से आया था मैं कॉलेज का एक स्टूडेन्ट हूँ मुझे अपने काम है मुझे यहाँ पर तो मैम मैम मुझे एक महीने के लिए गाड़ी चाहिए दो वाहन वाली क्या वो मुझे मिल सकती है क्या वो मुझे मिल सकती है

मैम मेरे दोस्त ने एक एक बार आप के यहाँ से बाईक ली थी उन्होंने जी मैम वो तो मैं आ जाऊँ क्या मैम एक महीने के लिए चाहिए बोला था आपसे

जो उन्होंने पहले उठाई थी न उन्हें ही लेके आऊँगा मैं अपने साथ में हाँ मैम ठीक है